ओंखाम ओंख्रि संखां लोंखांसो थिनालियाव थांगोन थिनालियाव थांनानै मैगं थाइगं लानानै फैनानै अमा आदार होनानै दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै आरो टाउनआव बेरायहैबाव नांगौ एसे बायदिसिना लायनो गथ'फोरनि फेन गस्ला गाननाय जोमनाय लायनांगौ ओमफ्राय फैनानै आरो दुगैस्रां लोबस्रां आरो अमा आदार हैनांगौ आरो बिनि उनाव आरो गोजानाव आरो बेरायहैबावनांगौ बिमा बिफानाव आलासि जाहैनांगौ आलासि जाहैनायाव बिदा फंबाया लेंहर मोजां गाज्रि रायलायनाय आरो बे न'निफ्रायनो सोरबा लोगोफ्रा लेंलांनानै बेरायहैयो नायनो लुबैनानै लोगो दोगो मोजां गाज्रि खोथा लायरायलायलायो सावरायलायो आरो आलासि जायैनानै फैनानै

बिदिनो गथ'फोरखौ फुंनि समाव जाहो लोंहो स्कुलाव थांहोनांगौ स्कुलाव थांहोखांनानै आरो ओंखाम ओंख्रि संबावदो संखांनानै आरो अमा आदार होबावदो आरो बेनिफ्राइ आरो गोजानाव माबा माबि नांगौबा गाननाय जोमनाय नांगौबा आंनिबो थांबावो टाउन सहराव बेरायहैयो गथ'फोरखौ लानानै बिसोरबो बेरायनो लुबैयो बेरायहैहोनानै फैयो आरो मावाबा दाङाबा ओंखारनायानो जाखाया मावस्रां दांस्रांसो बायह्रायाव ओंखारलांनाय जायो मावै दाङै जायै लोङै टाउनाव बेरायहैयो फैयो आरो आरो बिनि इसे गोजान जायगायाव बेरायहैयो जाथि खुरमाफोरनाव लेंहरो बे लेंहरनायाव थाङो बिदिनो बिब' जानाय बिदा जानायफोर लेंहरो बिगुमै जानायफोर रायलायनो मोजां गाज्रि जिरायनानै थांनानै

बिखौनो बे मावफिनबाय थानाय जायो खामानि दामानि होननानै दाबसेयाव थाङोबाथ' बे न'नि खामानिखौ मावस्राङाबा ओंखारलांनाय जाखाया मावनानैसो थांनाय जाखायो ओंखाम ओंख्रि संनाय मानाय दिनै मा ओंख्रि जागोन गाबोन मा ओंख्रि जागोन बेफोरखौबो मावै दङैसो थांनाय जाखायो बायह्रायाव